सबसे अच्छा हमारे लोकप्रिय के लिए हमारे गाँव में सबसे अच्छा लक्ष्मीनाथ के मंदिर हैं वह जो है सब लोग जाते हैं वहाँ हम सब लोग सुबह सुबह उठ कर जाते हैं सब लोग मिलते हैं पूजा अर्चना करते हैं फिर उसके बाद सबसे यह है भुवनेश्वर बाबा है वहाँ भी जाते हैं फिर मैं विदेश दुर्गा स्थान है दुर्गा स्थान में भी जाकर हम लोग सब लोग एक साथ मिलते रहते हैं पूजा पाठ करते है रोज़ दिन के हम लोगों के यही प्रार्थना है कि जे हम सुबह उठ कर बाबा के दरबार में जाएँ लक्ष्मीनाथ गोसाईं के दरबार में सब लोग मिलें सब लोग पूजा पाठ करें आ पूजा पाठ करके जो है हम लोग हर मंदिर में जा कर अपनी खुशहाली अपनी दुःख अपनी तकलीफ जा कर बता कर और पूजा पाठ करके आते है तो मन की शांति मिलती है हर आदमी से भी मिलते हैं ब्लॉक है हर चीज़ माने हमारे गाँव में जो है हर चीज़ की सुविधा है और हर चीज़ फ़ायदेमंद है जो हम करते हैं उसके बाद मंदिर जाते है दुर्गा स्थान वहाँ भी जाते हैं मैया के दरबार में हो कर आते हैं वहाँ से जाते हैं स्थल है जहाँ जन्माष्टमी की

स्थापना है वहाँ वहाँ भी पूजा पाठ करके आ कर उसके बाद जो है अपने हर मंदिर सुबह सुबह उठ कर हर मंदिर लक्ष्मीनाथ से शुरू करते हैं भुवनेश्वर बाबा जाते हैं दुर्गा स्थान जाते हैं कृष्ण भगवान की जहाँ का स्थापना है वहाँ जाते हैं सब मंदिर से पूजा पाठ करके घर आने के बाद ही कु ब्लॉक है